हम जे छै मिथिलासॅं बाजि रहल छी हम मिथिला के दरभंगा जिलासॅं बाजि रहल छी आ हमरा जे छै से हमरा पता लागल जे अहाँ के होटल छै जै होटल के नाम छै से नाम तऽ नहि बूझल यऽ लेकिन हमर दोस्त एकटा रहै जे कहलकै जे एहि होटल मे बढिऑं व्यवस्था छै हम एगारह बजे राति मे एबै तऽ की व्यवस्था हेतै हॅं हेल्लो हॅं हॅं पार्वती होटल के नाम कहलकै सॉरी हमरा गलती भय गेलै हॅं हॅं हमरा सिंगल आदमी आबि रहल छियै सिंगल आदमी आबि रहल छियै एगारह बजे राति मे हमरा रूम चाही सिंगल बेड के रूम चाही हमरा जाहिमे कम सॅं कम हमरा खरचा मे बढिऑं रूम मिल जाय हम जे छै दू दिन ठहरि सकै छियै आर तीनो दिन कहियौ अहाँ ठहरबै ओना हमर ईगो आदमी आबि रहल छै तऽ ओहो दू दिन रहतै दुनू मिलाकऽ पाँच दिन भय गेल तीन दिन हम दू दिन ओ पाँच दिन हमरा जे छै से सस्ता मे रूम भय जेतै तऽ लय लेबै जेना कि की सब भेटतै की सब जेना की जी तऽ ए सी के कते दाम पड़तै ए सी बला रूम के एक आदमी के पाँच दिन रहबै हम तऽ पाँच दिनक भय गेलै पाँच हजार रुपआ हाँ तऽ महँगा बला रूम पड़तै सस्ता बला रूम के ओहिमे की सब फेस्लिटी रहतै कनी साफ सुथरा करबा देबै रूम के सस्ता बला कनी गन्दो रहै छै हाँ तऽ ठीके छै हम आबि रहल छी